दरभङ्गामे जे कुछ आम पारम्परिक व्यञ्जन या खाद्य पदार्थ लेल प्रयोगिक अछि जेना दूध दही मिठाइ लड्डू ईसभ बहुत नीक लागै अछि आओर तिलकुट अनरसा जेना दूधसभ बहुत व्यञ्जनसभ बनायल जाइत अछि ईसभ मने हरेक पाबनिमे जे छै से जेना ई एखन मकर संक्रान्तिके तहत सभकिछु मने जाहिमे खायल जाइ छै एक दिन पहिने अथीसभ स्नान ध्यान कऽ कऽ तकर बाद तिलकुट अनरसासभ लाइ मुरही चूड़ा इत्यादि सभकिछुके बनाए कऽ लोक अपन ओहि दिन दूध दहीसभ खायल जाइत अछि आओर हरेक तरहसँ व्यञ्जनसभ तैआर भेल जाइ छै जेना तिलकुट अनरसा दूध दही बहुत तरह सभलोक खाइत अछि ताहि दुआरे ईसभ मिथिलाञ्चलमे बहुत नीक पारम्परिक व्यञ्जन सामग्री खाना बनाओल जाइत अछि ईसभ हमर इतिहास आओर हरेक मने मधुबनी आओर मधुबनी जिला दरभंगा जिला आओर मने समस्तीपुर जिलाके तहत तीनू मिथिलाञ्चलके दृष्टिकोणसँ आबैत अछि तैँ ई तीनू जिलामे अत्यधिक रूपसँ विशेष रूपसँ मनायल जाइत अछि